असां गुजरात राज्य में रहंदा आहियूं हुते गुजराती मिडियम स्कूल आहिनि उते सिंधी पढ़ाइण जी कोई व्यवस्था कान्हे पर एन सी पी सी जा कोर्स हलाया वेंदा आहिनि हुन में ॿारनि खे सिंधी भाषा सेखारी वेंदी आहे जंहिंखे सिखिणो हूंदो आहे उहे कोर्स हिते अटेंड करण ईंदा आहिनि